आंनि पजिटिभ एक्सपिरियेन्स आ जादों स्कुल टेक्सटबुक जाय स्कुल टेक्सटबुक खौ जोङो जेब्ला जों जोंनि फरायसालियाव गुदिनिफ्राय हाबजेनो एल पि एबा गोजौ फरायसालि हाई स्कुल जों बेफोरावहाय जोङो बे स्कुल टेक्सटबुक खौ जों मोन्नो हायो जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि सोलोंनांगौ जोंनि गियाननि बाथ्राफोरखौ जों बेफोर स्कुल टेक्सटबुक निफ्राय जों फरायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो जाय गियाननि बाथ्राफोरखौ जों बे स्कुल टेक्सटबुक आव गोबां लिरगिरिफोरा लिरथुमनानै गालांनायनि गेजेरजों जोङो फरायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो एबा मास्टारफोर फोरोंगिरिफोर फोरोंनायनि गेजेरजों जों बे स्कुल टेक्सटबुक आव जाय बाथ्राफ्रोरखौ जोंनि संसाराव थांनानै थानायाव जाय गियाननि बाथ्राफोरखौ जोंनो नांगौ बे बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनायाव जाय बाथ्राफ्रा जोंनि जिउ खुंनायाव गेदेर हेफाजाब जायो जों बेफोरबादि गियाननि बाथ्राफोरखौ जों बे स्कुल नि टेक्सटबुक फ्राव एबा जोङो गुबुन गुबुन थाखोयाव जों फरायब्ला जों गुबुन गुबुन बिथिंनि जों टेक्सटबुक खौ जों मोन्नो हायो स्कुल समाव स्कुल नि टेक्सटबुक आरो कलेज नि समाव जों कलेज नि गुबुन गुबुन बिजाबफोर जों फरायनो मोन्नाय जायो जायनि गेजेरजों जों जोंनि गोबां गियाननि नांगौ बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो हायो

स्कुल टेक्सटबुक नि गेजेरजों जों जोंनि गावनि केरियार फोरखौ दानानै लानायाव बेखौ फरायनायनि गेजेरजों जों गियान मोन्नायनि गेजेरजों आरो जों बेफोरखौ फरायनायनि गेजेरजों जोंनि थाखोफोरखौ जोंनि फरायनाय थाखो फोरखौ जों उथ्रिलांनानै जों गोजौ थाखोयाव फरायलांनायनि गेजेरजों आरो जोंनि जोंनि गावखौ जिउनि जिउखौ दाना लानायाव जोंनि केरियार खौ दाना लानायाव आरो जोंनि साख्रिफोर आरो गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनायाव जाय गियाननि बाथ्राफ्रा जोंखौ गेदेद हेफाजाब मदद खालामो जों बैफोरखौ जों बे स्कुल टेक्सटबुक नि गेजेरजों जों मोन्नो हानाय जायो दा बेनिखायनो जोंनि जिब'नाव आरो जोंनि फरायनायाव स्कुल टेक्सटबुक आ मोनसे गोनांथार आरो जों बेनि गेजेरजों जोंनि नांगौ गियानफोरखौ जों बेनिफ्राइ जों मोन्नो हायो आरो जों बे स्कुल टेक्सटबुक फोरखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिब'नाव आरो गुबुन गुबुन बिजाबफोर जाय टेक्सटबुक फ्रा जोंनि नांगौ गियानफोरखौ दोन्थुमनानै दोनजानाय बे बुस्थुफोरखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिब'नाव जोङो बाहायबाय थायोब्ला गोनां दा बेनि थाखायनो जोंनि स्कुल टेक्सटबुक आ जोंनि जिब'नाव जोंनि सुबुं माहारिफोरनि आरो फरायसाफोरनि जिब'नाव मोनसे गोनांथार आरो मोजां बिसय आरो मोजां बेसाद दा आंनि बे पजिटिभ एक्सपिरियेन्स नि फार्स्ट प्रदाक नि बुंनांगौआ बेनोसै